आज कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही मामूली चीज़ हो गई है आए दिन या तो कॉलेज वाले हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाते रहते हैं ताकि वो बच्चे के बारे में पता कर सकें जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऐप जो सेवाऍं प्रदान करता है वो बहुत ही अच्छा होता है हम जिस ऐप का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है गूगल मीट आए दिन यह ऐप का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें बहुत सारी सुविधाऍं उपलब्ध हैं जैसे अगर कोई इंसान हम से बहुत दूर भी बैठा है तो हम उससे बात कर सकते हैं हम उसका सहयोग ले सकते हैं जो ऐप होते हैं उन में यह सेवाऍं उपलब्ध रहेती हैं कि आप सामने वाले को देख सकें आप उनकी आवाज़ सुन सकें वह आपकी आवाज़ सुन सकते हैं और वो आपको देख भी सकते हैं यह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर वो आप उनको नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपना कैमरा ऑडियो बंद भी कर सकते हैं और अगर हम बात करें तो नई तकनीक जो आ गई है उस में तो हम अपनी इस्क्रीन वग़ैरह भी शेयर कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं हम उनको भी दिखा सकते हैं और यह बहुत अच्छा हो गया है कि अगर कोई विदेश में भी बैठा है तो हम उससे वार्तालाप कर सकते हैं